हैलो ठीक ठाक ऐ सर तुस सनाओ त्यारी त्यूरी बस सलाह् चला दी ऐ अजें बस स्टार्ट करूना बल्लें बल्लें होर सनाओ नेईं द'ऊं चार दिन कु'त्थै रेह् अजें वा ऐ अजें द'ऊं चार रक्खो हां ओह् फ्ही मिली जुलियै आओ मिली जुलियै करने आं सलाह् गिनती करियै अच्छा कोई गल्ल नी सकिट दूनीचंद आह्ला ऐं साढ़ा दूनीचंद खंदा कंदूरियां

हां चला दा पर रिहर्सल चला दी ऐ त्यारी

कोई गल्ल नी करने आं कल जां परसूं किट्ठा करने ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा फ्ही खरी ठीक ऐ ठीक ऐ